ہیلو گڈ ایوننگ سر جی جی میں بینکنگ کا وہ کر رہا ہوں انٹرینس دینے والا ہوں تو اس کے لیے میرے کو بک چاہیے تھی جی ہاں تو اس کے لیے کچھ اچھی سی بک بتا دیں تو فورتھ فلور پہ کون سا ہیں اس میں ملے گی ڈیسک میں وہ بھی بتا دیجیے کیونکہ بہت ساری بکس ہے تو اس میں مجھے بک ڈے میں جی جی جی جی اگر نہیں ملے گی تو سر آپ کو کال کر لیں گے پھر آپ بتا دیجیے گا تو آپ وہیں رہیں گے نا فی الحال تو آپ ویسے بھی وہیں رہیں گے اوکے تو آپ مطلب کتتے بجے سے کتنے بجے تک رہتے ہیں کل صبح کل صبح سے کتنے دوپہر تک ابھی تو آپ وہ نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد ہاں اوکے اوکے اوکے تو پھر وہی آ کے ہم پھر ہاں کل ہی آئیں گے کل آ کے صبح میں فون مطلب آپ تو ویسے بھی رہیں گے فون کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی نہیں ملیں گے تو فون کر لوں گا میں اوکے سر کچھ ہاں کچھ چارج وغیرہ رہے گا کہ کچھ چارج وغیرہ لگتا ہے کہ اس میں اچھا باہر لے کے جان اگر لے کے جانی ہوگی مجھے کئی دن کے لیے گھر پہ تو اس کے لیے کچھ نام وام لکھوانا پڑے گا آدھار کارڈ وغیرہ اوکے اوکے سر تو ٹھیک ہے اوکے پھر آتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سر ہاں بہت سارے ہاں میرا ایک دوست تھا اصل میں وہ بی ٹیک کے لیے تیاری کر رہا ہے تو اس کو انٹرنس دینا ہے اس کو بھی سی یو ٹی کا دینا ہے تو اس کے لیے بھی اگر بک اویلیبل تو ہوگی ہی آپ کے آپ کے یہاں تو ساری بکس ہیں اچھا ٹھیک ہے سر اوکے پھر کل آتے ہیں اوکے اوکے اوکے اوکے سر تھینک یو سر ملتے ہیں گڈ ایوننگ سر گڈ ایوننگ بائے